दिक्खो जी जेह्ड़ा जेह्ड़ा साढ़ा रुरल एरिया ऐ ओह्दे प्यूपल जेह्ड़े होंदे ओह्दे लोग जेह्ड़े होंदे उ'नें लीगल मतलब सर्विस जाना होऐ ते उनें बड़ी डिफिकल्टियां बड़ी कठिनाइयां सामना करने पौंदियां जि'यां अगर तुसें कोई लायर कोल बकील कोल बकील कोल जाना होग पुलिस स्टेशन जाना होग अगर तुसें कोर्ट जाना होग ते बड़ियां इ'यां बड़े अनेक किस्म दियां जेह्ड़ियां न ओह् तुसें कठिनाइयें दा सामना करना पौंदा जि'यां लाई लैओ कोई रुरल अगर कोई ग्रांऽ दा गै बंदा ऐ ओह् बकील कोल जाह्ग अगर नुहाड़ा कोई मतलब कोई कम्म होग बकील कन्नै सब तो पैह्लें रिश्वतखोरी बड़ी ओह् ऐ बकील कोल जाह्ग उन्न बकील ने ओह्दे कोला दा पैहे लैने अब्बल ते ओह् पैह्लें गै गरीब होना फिर ओह्दे कोला दा पैहे लैने ओह्दी कोई फीस लैनी चलो फ्ही अगर ओह्दे कोल पैसे होङन फीस देग ते होई सकदा ओह्दा कोई रिश्तेदार पैह्लें आई जा ते रिश्तेदारें दा पैह्लें कम्म करना जां जेह्ड़ा ओह्दा बाख्फ होग तां ओह्दा पैह्लें कम्म करना ओह्दा बाकियें दा बाद च करना जि'यां तुस लाई लैओ अस पुलिस स्टेशन जाह्गे अगर कोई पुलिस स्टेशन दा बाकफ बंदा होग मतलब अगर पुलिस स्टेशन दा अगर कोई इंचार्ज होग ऐस्स ऐच्च ओ होइया जि'यां मतलब जेह्ड़ा साढ़ै कन्नै अगर अस ऐफ्फ आई आर करने गी जा'रने समझी लैओ साढ़ै कन्नैं कोई घटना होई अस ऐफ्फ आई आर करने पुलिस स्टेशन जा करने तां मतलब जेह्दै पर अस ऐफ्फ आई आर करने जा करने अगर ओह्दा बाकब होग तां उन्न उसगी बचाई लैना अस सचाई दा मतलब उस बंदे गी मतलब ओह् गल्त बी होग उस्सी बचाई लैना अस अगर सच्चाई दा साथ होगे देआ दे तां असें तां बी गल्त गै गल्त गै सिद्द करना असेंगी जि'यां लाई लैओ कि अगर पुलिस स्टेशन बी रिश्वत खोरी तां लैंदे होङन अजकल्ल मैकसिमम जि'यां लाई लैओ बकील बी रिश्वत लैंदे कदै अगर कोई कोर्ट केस लड़ना होऐ उंदियां फीसां गै फीसां छड़ियां फीसां देनियां पौंदियां अगर कोई गरीब बंदा होग ते कि'यां मतलब उस दियां फीसां पूरियां करग मतलब मेह् किस्म दियां जि'यां लाई लैओ कोर्ट केस ऐ ला दा कोई जमीन दा कोई मसला कोई जां होर कोई कोर्ट केस बड़े किस्म दे होंदे होर लाई लैओ ऐक्सिडैंट होई गेआ जां कोई मतबव जि'यां लाई लैओ कोई मतलब ऐक्सिडैंट होई गेआ कुसै बंदे दा ते उस तरीके दा कोर्ट केस लाई ओड़ेआ ठीक ऐ मतलब कि उसगी कोर्ट च पैह्ले तरीकां पौनियां कोई इक अज्ज तरीक पौनी कोई म्हीनें बाद तरीक पवा दी मतलब म्हीने दे म्हीनें तरीकां पौंदियां रौंह्दियां ओह्दै च एह् ऐ कि अगर कोई बाकफ अगर कोई बकील होग ओह् फीस घट्ट लैग फिर असें मतलब जेह्ड़ा ग्रांऽ दे लोग होंदे उ'नें गी बड़े चक्कर कटांदे को्र्ट कचैरियें दे बड़े चक्कर लोआंदे अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान होग जां अरबन प्यूपल बिलांग होग अरबन एरिया च बलांग करदा होग तां उस्सी मतलब इन्ने चक्कर नेईं कट्टने पौंदे जिन्ने कि रुरल प्यूपल गी मतलब ग्रांऽ दे बंदे गी कट्टनें पौंदे जि'यां कि पुलिस स्टेशन च लाई लैओ कि बड़े मतलब डिफिकल्ट मतलब कि बड़ी परेशानियां सामना करनियां पौंदियां जि'यां लाई लैओ कि कोई अगर अस ऐफ्फ आई आर करा'रने कुसै खलाफ केई बार साढ़ी ऐफ्फ आई आर गै नेईं लिखदे जेह्ड़ी दुए बंदे दी ऐफ्फ आई आर होंदी अगर लिखी बी लैन तां ओह्दे पर अपना कम्म नेईं बर्क नेईं करदे ओह् इसदै अगर असें कोई चोरियै ऐफ्फ आई आर लखाई तां होई सकदा चोर उं'दा कोई बाकफ निकलै उं'दा तां उस्सी पकड़न गै नेईं ते अस रोज़ असें गी बोलन कि कल आओ असें रोज़ दिक्खना मतलब कल पकड़ना जां परसों आओ परसों फ्ही होग पुलिस स्टोशन दे जेह्ड़े कर्मचारी होंदे जेह्ड़े नौकरी करदे होग साढ़े घरे दे रोज रोज चक्कर लांदे ओह् कि सनाओ तुसें अज्ज मतलब तुसें गी कि'यां मतलब कि'यां तुआढ़े शा मतलब तुआढ़े घर कि'यां लेई गे चोरी कीती उ'नें मतलब केह् केह् लेत्ता ओह् असेंगी सनाओ फिर असें मतलब पूरी ओह् डाटा देना पौंदा उ'नें गी कि साढ़ा घरा दा इन्ना किल्लो दाना लेई गे इन्ना पैसा लेई गे फिर ओह् साढ़ी मतलब ऐफ्फ आई आर लिखदे न फिर ओह् चोरे गी फिर बी नेईं तुप्पदे मैकसिमम कु'न इन्नी सिर दर्दी लैंदा फिर बी ओह् नेईं तुप्पदे फिर बाईचांस कोई बड़ी सपारश कराग मतलब तां गै कोई बड्डे लोकें दी सफारश पौह्ग उं'दे पर कोई उप्परा दा कोई आर्डर औग तां गै ओह् करदे न बकील कोल चली जाओ जि'यां कोई मतलब केस ऐ कोई जि'यां जमाना दा तां ओह्दियां फीसां गै बड़ियां होनिंयां न कोई अज्ज एह्दी फीस लैओ कोई अज्ज एह्दा पंज सौ पेआ आईया ज्हार रपेआ देना बकीले गी अज्ज कोई कलर्के गी इ'न्ने पैहे देने अज्ज जजे गी पैहे देने कोई मतलब बड़े किस्म दे पैहे लगदे न साढ़े कोला दा जि'यां कोर्ट च लाई लैओ असें केह् केह् परेशानियां होंदियां कोर्ट च लाई लैओ कि जि'यां अस कोर्ट जन्ने पैह्ले अगर साढ़ै कन्नै कोई बी जि'यां मतलब कोई रुरल प्यूपल मतलब कोई ग्रांऽ दा लोग जाह्ग ओह्दै कन्नै मतलब पैह्लें कुसै गल्ल गै निं करनी अपने अपने सारे लग्गे दे रौंह्दे अच्छा फ्ही बी लाई लैओ कोई बी उऐ जेहा मतलब ठीक मतलब सच्चाई आह्ला बंदा होग उ'नें सनाई ओड़ना कि इत्थै जेह् जज बौंह्दा ऐ जां ओह्दा बकील दा कमरा पैह्ले फिर जज कोल मतलब अन्दर जाह्ग कचैरी दै अन्दर जाह्ग फ्ही उन्न सनाग अपने बारै च सनाग कि इ'यां एह् गल्ल ही मेरी जमीन ही इ'न्ने साल दी गरदौरी ही जां होर लाई लैओ कोई ऐक्सिडैंट होई जा मतलब इ'नें जमीनें परा दा लाई लैओ जि'यां इ'न्ने सालें दी गरदौरी ही में इन्ने साल होए में इन्ने खेत्तर ब्हांदा हा इत्थुआं दे फ्ही बी मिगी एह् खेत्तर निं थ्होआ दे फ्ही ओह् दिखङन ओह् फ्ही फीस तां हून फीस तां रुरल प्यूपल च ग्रांऽ दे लोग होन उं'दे कोल पैसे घट्ट होंदे उ'नें फीसां गै होई जंदा मतलब इ'यां मतलब पागल करी छोड़दे ओह् रुरल मतलब ग्रांऽ दे लोकें गी कि फिसै पर फीस फिसै पर फीस देनी पौंदी जेह्दै चक्करें च जेह्ड़े ग्रांऽ दे लोग होंदे उ'नें बड़ी डिफिकल्टियां सैह्ना पौंदियां जि'यां कोई कोर्ट केस आईया कुसै दा ऐक्सिडैंट होई जा हून कोई कोर्ट केस करी ओड़ै कुसे दी बांह् टुट्टी जां लत्त टुट्टी उन्न कोर्ट केस करी ओड़ेआ फ्ही उसगी पैहे देने पौंदे फ्ही उस्सी रोज चक्कर कटने पौंदे कि अज्ज आओ कल्ल आओ मतलब बड़े किस्म दियां जेह्ड़ियां न ओह् बड़ियां मतलब कोर्ट च बी ओह् मतलब डिफिकल्टियां मतलब परेशानियां

मतलब अगर होर कोई अगर चोर कोई पड़कोई जंदा जां कुसै क्राईम करी ओड़ेआ तां ओह्दै खलाफ कोर्ट केस होऐ तां उसगी स'जा थ्होंदी अगर कोई जज दा बाकफ निकलग जां कोई बकील होई सकदा अस सच्चाई दा साथ देआ ने ओह् झूठ बोला दा अगर ओह्दा कोई बाकफ होग कोर्ट च उ'नें बंदा मतलब जेह्ड़ा सामनै जिन्न अगर गल्त कीते दा उसगी उन्न साफ मतलब इंसाफ देई ओड़ना अस होई सकदा सच्च बोला करने होन तां साढ़ा उन्न झूठ कराई ओड़ना फिर मतलब अनेक किस्म दियां जेह्ड़ियां न ओह् मतलब परेशानियां जेह्ड़ियां न ओह् औंदियां ग्रांऽ दे लोकें च फिर लाई लैओ कि कोई अगर इंसान ऐ मतलब बड़े अनेक किस्म दियां कोर्ट च बी मतलब बड़े किस्म दियां परेशानियां आंदियां